हँ अहाँके कैबके एखन तक पता नहि यऽ ओ जे फोन हमर रिस्पांस नहि लए रहल यऽ जे ड्राइवर जे हम बुक करने रही जे नम्बर पर कि हम टाइम पर आबि जाएब कहलक रहऽ लेकिन फेर जे हम रिटर्न कॉलबैक कए रहल छियै ओ हमरा जे छै नहि ओ हमरा रिस्पांस लए रहल छै आ हमरा टाइमली निकलनाइ बहुत जरुरी छै जाहि कारण हम अहाँके कैबके बुक करने रहौं तऽ हमरा उम्मीद यऽ कि अहाँ संपर्क कए कऽ ड्राइवरकेँ कहियौ कि जाहिठाम अहाँके बुक भेल यऽ ओहिठाम अहाँ तुरत पहुँचबाक लेल आ जाहिसँ हम ससमय अपन गंतव्य स्थान पर पहुँची आ हमर काज निष्पादन हुए नहि टाइम पर आयत नहि फोन उठेलक हम दोसर बेर करलहुॅं तकर बाद अहाँके हम कहि रहल छी आ अहाँसँ उम्मीद यऽ जे एकरा नीक से नीक करू आ नहि तऽ हमर कैंसिल कऽ दिअ हम टाइमली निकलि रहल छी